गाहाइयाव गेलेजानाय माखासे खेलाफोरा जाबाय गाइथा बाथा बेफोरखौ माबोरै गेलेजायो होननानै बुङोबा बाथाखौ हान्जायाव मोननै ग्रुब जों गेलेनाय जायो बेखौहाय गनजों बुनानै गोजानाव खारहो हरनाय जायो आरो बेखौहाय साननाय हिसाबै खेलाखौ गेलेयो आरो गाइथा हिसाबै दुब्लि बारियावहाय गनजोंहाय हानजा मोननै जानानै बेखौ गेलेनाय जायो बावहाय सासेया सासेजों फोनांजाबलायनानै हायाव खुहैदोलायनानै गेलेनाय जायो